आं बबे जायगायाव थांनो मोजां मोनो होननानै बुङोब्ला आं थांनोथ' मोजां मोनो थांनोथ' लुबैयो नाथाय गोसोआथ' गासैयावबो जाजोबो थांनो बेरायनो नाथाय समाबो खिथायो फैसाफोरबो बारा गैया नालाय थांनोथ' लुगैयो सिक्किमफोराव बेरायहैनो बरफखौ नायनो थाङो बेरायो खाथि खालायावथ' बेरायजोबखाबायानो होनजाबाय गासियावबो हाजोफोराव थाङो ओरै सरलपाराफोराव थाङो गरमाव दुगैनो मानो थाङो लोगोफोरजों थाङो बेरायनानै फैयो आरो एखम्बा गोसो जायोबा बिदिनो अबायबा बेरायहैनोसै बिदिनो लोगोफोरजों पार्टिफोर फिसाफोर जानो थांनाय जायो बेबायदिनो बेरायनाय जायो आरो लोगोफोरजों जोंनि ओरै खाथि खालाफ्रावथ' बेरायजोब्बायानो होनजाबाय गोजानावसो थांनो लुगैयो नाथाय गोजानावबो फैसाफोर नांगौ जायो बाहाय थांनोबो फैसा नङाबालाय बहा फैसायासो खिन्थायो गोजानाव थांनो लुबैयो बेरायहैनो लुगैयो दैफोराव जाहाजफोर गाखोनो लुगैयो गोजान गोजान जार्नि खालामनो लुगैयो दिल्लीयावबो थांनो गोसो जायो मानोना गोजानबो नालाय समा फिक्स थायो आरो फैसा आरो न'खरखौबो गालांनानै थांनो हाया जाबाय नालाय बिदियावनो थानाङो आरो थेवब्लाबो बेरायो खाथि खालानियाव थाङो जों ओरै गौरां पार्कफ्रावबो बेरायहैयो लोगोफोरजों बिदिनो गोजां बोथोराव थाङो बैग्रि जानाय टाइमाव बैग्रि जानो लुगैयो बैग्रि बिफां मेरला दंना बे सेराव बेबायदियाव थाङो आरो ओमफ्राय बावखुंग्रि हाजोफोरावबो थाङो बावखुंग्रि हाजोआव बैसागु टाइमाव थांनाय जायो ओमफ्राय बिनिफ्राय एखम्बा गोसो जायोबा ओरैनो लोगोफोरजों हाजोआव थान्दा गरम बोथोराव थाङो आरो बेरायनो ओमफ्राय बेनिफ्राय धिर बिलफ्रावबो थाङो धिर बिलफ्रावथ' दाथ' दैया बिराद गुवार लोमसावजोबनाय ना बेहाय जाहा माबा नाव सालायोना बेखौ गाखोनो लुगैनानै थाङो आरो जों ओमफ्राय थाङो ओमफ्राय थांनो मोजां मोनो आरो जेरावबो बेरायहैयो ओमफ्राय बेनिफ्राय लोगोफोरजों थाङो ज' ज' ओरैनो इसे थांनोसै बेरायनोसै ओरैनो माजा थाजाफोर लानानै थांनोसै बेरायनोसै इसे एरैनो बेरायलाबायनानै जानानै फैनोसै आरो दखानफोरावहाय ओमफ्राय बिनिफ्राय आरो माबा साहा सुहा लोंबोनोसै फैनाय टाइमाव बेरायनोसै मोजां मोनो आरो बेरायनो मोनबा गोसोफोरखौ लोगोफोरजों ज' इन्टारेस मोनो बेरायहैयो जों गासैबो ज' थाङो ओरै खाथि खालाफ्रावथ' मेरला बेरायो नाथाय गोजानखौलाय अबावहाय मोनहाबावनो थांनोलाय लुगैयो गोसोफ्रालाय थेवबो जाया हनै फैसा नांगौ जायोना आरो न'खर गारनानैबो थांनो हाला फेमिलि थांबासो मोजां मोनोना हारसिं हालाबो थांनो बायो लोगोफोरजों थांबाबो मोजां मोना जेन'बा बिनिखायनो बेरायनोथ' लुगैयो गोसोआलाय जाजोबो नाथाय बबेहाय मोनहासवा नायनोसै र' बबेबा समाव बेरायहैनो मोनगोन खोमा थांगोन खेबसे खेबसेबाबो बेरायहैथारगोन थांनांगौ लोगोफोरजों ज'नो दिप्लायफ्रावबो थाङो जों दिप्लायावबो दिप्लायावबो माबायाव थाङो निउ इयारफ्राव थाङो ओरैनो थांनानै फैयो जोङो लोगोफोरजों बेरायो बेरायनो मोजां मोनो गरम बा बायो खिन्थु थान्दाबा मोजां मोनो बेरायनो

बेरायनायानो जाबाय थाखायो सब समाय बेरायो बेरायनायानोसै बेरायहैबाय अबावबा जाबोबाय अबावबा लोगोफोरजों बेरायहैलायबाय बिदिनो बेरायनायानोसै आरो बाहाय गौरांआवथ' थांबाय थायो थांनो मोजां मोनो थाङो बेरायहैयो जिरायनानै थाहैनो आराम मोनो लोगोफोरजों इन्टारेस मोनो बेरायनानै फैयो बिराद मानसि थाङो गौरांफ्रावबो बिराद मानसि जाग्रा जाबाय दाना बुरजा बुरजा थाङो दिनावनो बिहिर जालायबावोसो बेलासि टाइमावथ' उन्दैफोरखौ लानानै बेरायहैयो जोङो बेलासि टाइमाव बेरायनो मोजां गथ'फोरनि गेलेग्रा आरि दंजोबोना बेखायनो मोजां जायो